ہیلو آپ ذائقہ ریسٹورینٹ سے بول رہے ہو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے یہاں سے کھانا آڈر کیا ہے میں نے آپ کے یہاں سے بریانی قورمہ مٹن کباب چکن ٹکا اور میٹھے میں رس ملائی آڈر کی تھی میرا یہ آڈر آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ میرا گھر دور ہے اور مجھے دیر ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں میرا آڈر ٹھنڈا نہ ہو جائے آپ کھانا کسی تھیلے وغیرہ میں یا لنچ بوکس میں لانا اس میں کھانا ٹھنڈا نہیں ہوگا اور گرم رہے گا